जी हमारे देश में और हमारे क्षेत्र में बहुत ही बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है बहुत से लोग को इस समस्या का सामना कर पाते हैं पर हमारे क्षेत्र में बड़ी समस्या भी है बहुत से लोग बेरोजगार घूम रहे हैं कुछ लोग तो अपनी श्रेणी के हिसाब से अपनी नौकरियाँ पा रहे हैं जैसे हमारे क्षेत्र में बहुत तरह की श्रेणियों की नौकरियाँ जैसे की नीच वर्ग की श्रेणी मध्य वर्ग की श्रेणी और एक उच्च वर्ग की श्रेणी नीच वर्ग की श्रेणी जैसे कि लोग छोटे मोटे कार्य कर लेते हैं सब्जी का बेचना और साइकिल वाइकल बनाना गेराज टाइप का खोल लेना और मध्य वर्ग की श्रेणी जैसे कि दुकान या जनरल स्टोर टाइप की दुकानें खोल लेना और उच्च वर्ग की श्रेणी जो बड़े पैमाने में दुकानों को खोलना और उन उनसे छोटे मोटे दुकानों तक अपना समान पहुँचाना ऐसे श्रेणी की नौकरियाँ हमारे क्षेत्र में अभी उपलब्ध है और लोग कार्य कर रहे हैं उच्च वर्ग श्रेणी में लोग सरकारी नौकरी जो छोटे पदों पे भी काम कर लेते है और प्राइवेट नौकरी भी करते हैं और हमारे रोजगार के नए तरीके बढ़ाने के लिए सरकार को हमारे भारत देश में उन्हें नई कंपनियों का स्थापना करना चाहिए और लोगों को उनमें नौकरियाँ दिलवाना चाहिए क्योंकि नई कंपनियाँ अगर आएंगी तो उनमें नौकरियों का भी प्रबंध हो पाएगा और लोग बेरोजगारी से बच सकेंगे